ہاں ہم اپنی تصویر کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک راجنیتک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں سماج سیوی کا کام کرتے ہیں اس ناطے آئے دن میٹنگس ہوتی ہیں اور ذمہ دار پدوں پہ ہیں بیٹھے ہوئے ہم لوگ تو اس ناطے فیس بک اکاؤنٹ بھی ہمارا چلتا ہے ہولڈنگ پوسٹر بھی بن جاتے ہیں جس میں تصویر آتی ہیں ہماری اور آئے دن جو پروگرام ہوتے ہیں تو اشتہار وغیرہ میں بھی فوٹو چھپتی ہیں اور جو اپنا میڈیا کو جو میٹنگ ہوتی ہیں نیوز جاتی ہے اس میں بھی آتی ہیں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سماچار پتروں کی بات ہو تو سبھی میں تصویر کا تو شائع ہونا بہت معمولی سی بات ہے کیوں کہ ایسے سنگٹھن سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ سب باتیں تو عام ہیں